आमच्या गांवांत आमच्या वाठारांत दोन मूख्य जे धार्मीक थळां आसात ती म्हणजे एक आसा ते शांतादूर्गेचे देवूळ आनी दुसरें म्हणटा ते एक साकरे साखळेश्वर देवस्थान साखळेश्वर देवस्थान हे आमच्या गांवांत हाचें खूब महत्व आसा कित्याक तो आमच्या गांवचो राखणदार आनी जेन्ना आमची जेन्ना चवथ आसता तेन्ना आमी सगळे गणपती जेन्ना पावोवपाक भायर काडटा ते सगळे गणपती थंय हाडून सगळे गणपती थंय हाडून लायनीन दवरले की जातगीर मागीर थंय एक पांच ते धा मिनटांचे एक गाराणे म्हणजे सांगणे जें आसता तें करता आनी तें तें गाराणे घालता आसतना खुबश्या लोकांक म्हणजें जे बायला मनशां आसता तांचेर खूब फावटी असो भार बी येतात आनी मागीर ते आमचे दुसरे देवस्थान आसा शांतादूर्गा देवस्थान शांतादूर्गा नेर्लीकरीण अशें ताचें नांव आसा तें देवळांत डिसेंबर म्हयन्यांत कालो कालो एक व्हडलो उत्सव जाता आनी ते काल्याक जे आमचे जे स्थानीक जे लोक आसात ते येतात जी गांवची ज्यो धुवो ज्यो लग्न जावन दुसऱ्या गावांत गेल्यो आसात त्यो सुद्दां आपल्या फॅमिलीक घेवन आमच्या देवीची व्होंट भरपाक पयस पयसल्यान येतात आनी ही तशेंच आनी खूबशे फॉरेनरस जे जे आमचे गांवांतल्यान जे दुसऱ्या गांवांत ते सुद्दां ते जेन्ना ते देवळाच्या थंय इतली फेरी भरलेली आसता ती पळोवपाक लागून ते भितर येवन मागीर देवीचें दर्शन घेवन जेवण घेवन सुद्दां परतून वतात मागीर